हेलो अरे हम बाहरसँ आबय छी हाथसँ बनल कोन कोन सामान यऽ अहाँके जिमामे ओ हम लेतौ हाँ अथी सब नहि छै आओर रुमाल सब बुनलका रुमाल सब नहि छै खैर जनउ तऽ हम लेबे करब ब्राह्मण छी जनउ तऽ लेबे करब रेट कोना जनउके रेट अरे बा बड़ा मँहगा पड़ि रहल छै कतऽ पाँच भेटय रहय कतऽ दस किछु किछु कम नहि हेतय ओइमे कम किछु कम करबय ओहेमे सँ आओर लए लैतियौ पचीस जोड़ पचीस जोड़ लैतियै तऽ अहाँके नहि नहि पचीस जोड़ लैतियै तब की रेट होइतय हाँ मोमबियो लेबय हूँ अऽ तऽ खैर कैण्डल जे छै उ तऽ लेबे करबय जनउके रेट कहियौ ने अन्तिम पचीस जोड़ लेबय की रेट लगेबय पोसेबैत पोसेतय तबे ने हाँ ओतुका पेन्टिंगोके सामान छै मिथिला पेन्टिंगके सामान सेहो राखय छियै हँ अच्छा मँगाय के राखब बुझलियै तब हम लेबय आओर दोसर एखन तऽ हमरा जनोउ दिअ पचीस जोड़ की दर देबय हाँ ओ हँ कैण्डल तऽ कोन एकटा कैण्डल लेब अपना लेसयके वास्ते बुझलियै आओर हँ हँ ओइपर कोनो कसिदो कयल छै कि ओहिने छै प्लेने ओ अच्छा ओ सब देबय सस्ता की महँगे छै सब अऽ हँ हँ अच्छा देखय छियै जे पसन्द हेतय से तऽ लेबे करबय बुझलियै